हैलो हैलो मैम आप रेस्टोरेंट से बात कर रहे हो हाँ तो मैम मुझे एक मसाला डोसा और ऑमलेट और पूरी का सेट ऑर्डर करना है तो आप कर दोगे ऑर्डर मतलब मेरे अड्रेस तक आप पहुँचा दोगे तो आप बता दीजिए कितना हो गया है एक पूरी शेट का और हाँ अच्छा ठीक है तो मैम आप मैं आपको अड्रेस दे देती हूँ आप उस अड्रेस पर डिलीवर करवा देना हाँ जी मैम मैम मेरा पता सरदार बाग़ गली नंबर चार ठीक है मैम तो कितने बजे तक कितना टाइम लगेगा आप कब तक डिलीवर करवा दोगे दो घंटे लगेंगे जी मैम ठीक है